जय झूलेलाल जयेश भाई मूंखे आहे न पान कार्ड जी सख़्त ज़रूरत पहिजी वई आहे पान कार्ड मूंखे आहे न टैक्स ॾेखारण लाइ ज़रूरत पहिजी वई आहे हिन लाइ मां तव्हांखे रिक्वैस्ट कयां थो की मूंखे आहे न तव्हांजो कोई दोस्त वोस्त हुजे आसे पासे में या कोई जानकार हुजे त तव्हां मूंखे ॼाण कयो की मूंखे छा छा काॻरु खपंदा त मां पंहिंजो पान कार्ड वापसि खां करे सघां